ہاں مجھے لگتا ہے بالی ووڈ اور ٹالی ووڈ نے ہندوستان میں ہر جگہ فیشن کے رجحانات کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے لوگ اب مغربی فیشن کو زیادہ اپنانا پسند کرتے ہیں اور ابھی بالکل لیٹسٹ میں آئی ہوئی کچھ موویز جو ہیں جو فلمیں ہیں جیسے کہ پدماوت مووی میں نے دیکھی یا پھر دیو داس دیکھی تھی تو مجھے ان فلموں میں پہنے گیے جو پرانی کلاسیکل کپ لباس تھے ان کے وہ مجھے زیادہ پسند آتے ہیں اور میں کیونکہ میں خود ویسے ہی انہیں قسم کے لباس کو پہننا پسند کرتی ہوں تو میں نے اپنے لیے انار کلی کرتی جو ہے تو پدماوت مووی سے دیکھ کر اس کے جیسی بنانے کی کوشش کی تھی